हॅलो हांव मुंबयच्यान आयल्लो गोंयान म्हाका मातशें जाग्यांची नोलेज जाय आसली गोंयान भोवपा सारकी अशी नोर्थ सायडीन खंयसर आसा कितें आयड्या आसा जशें की खंयसर वचूंक शकता हांव आतां

आनी खंयच्या बिचाचेर बरो वॉटर स्पोर्ट मेळटलो म्हाका वॉटर स्पोर्ट बी एक्सपिरीयन्स करपाक जाय जाल्यार आनी कायाकिंग बी प्रायज बी खबर आसा तुका कितें

वराक न्हय आनी खंयचो फोर्ट सगळ्यान बरो आसा पळोवपा सारको

हय आं ओके आनी म्हाका आता समज फोर्टार बी वचपाक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट बी कसो कितें ट्रान्सपोर्ट टॅक्सि अवेलेबल आसा रिक्षा हां ओके रिक्षा चड ना थंयसल्यान न्हय आं ओके आनी आनी सावथान बरें आसा कितें आतां सावथान अशें कितें बरे टेंपल्स बी विजिट करपा सारके कितें आसा हय आनी हां ओके मात हांवं टॅक्सि घेतिल्ली बरी म्हणटा तूं काय रेंट बी कार केल्ली रेंट अशीं घेतिल्ली बरीं आं ओके आनी सांचे अशें भोंवपाक सांचे भोंवपाक बरी जागा आशी गोंयान सांचे आं ओके आनी जेवणाचे बी हॉटेल बी खंयचे बरीं आसा हां ओके ओके हां ओके ओके थॅक्यू आं हां आं ओके

हय ते कळ्ळें मात आतां ताज हॉटेलाचीं नांवां घेतली तुमी जाल्यार प्रायज कितें आसा

ओके ओके ओके थॅक्यू